ॿ हज़ार चारि सौ अठ हिक लख पंज हज़ार छह सौ ॿ लख पंज हज़ार ॿ सौ चारि अठ सौ पंद्रहं चारि लख छह सौ पंजाह